जेह्ड़ा डोगरी बोल्लै ते अजकल ओह्दा बड़ा ई मज़ाक लैंदे ते इक ते बोलदे कि एह् प्हाड़ी भाशा बोल्ला दे जेह्ड़े इत्थूआं दे लोग न जेह्ड़ा निक्का बच्चा होंदा नी ते उसी हिन्दी जां इंगलिशइंगलिश उप्पर जादा ओ करदे कि इंगलिश ई बोल्लै डोगरी नी बोल्लै और डोगरी बोलगा ते समझी लैओ ओह् अनपढ़ आह्ली उसी ओह् देआ दे कि ओह् प्हाड़ी भाशा सखा दे उसी तो होर कोई बड्डा डोगरी बोल्लै ते बोलदे कि हां एह् ते पढ़े दा ई नी ऐ बिल्कुल बी नी उसी अनपढ़ै बिच्च गिनेआ जंदा जेह्ड़ा डोगरी बोलदा नी उसी बड़ियां जादा परेशानियां झेलनियां पौंदियां क्योंकि डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् इत्थैं गै चलदी ते बाकी हून लोकें समझ बी नी आंदी सिर्फ इत्थुआं दे लोग बुड्डे बुड्डे ओह् ई समझदे बाकी केई ते डोगरी अपने बच्चैं हा ते बलांदे है नी जिनैं अज्ज तक डोगरी बलाई गै नी ओह् डोगरी गी इयां समझदे कि एह् प्हाड़ी भाशा ऐ लेकिन अपनी मां बोली भाशा होंदी डोगरी इन्नी सोह्नी बोल्ली ऐ साढ़ी डोगरी ते जेह्ड़ा डोगरी बोलदा उसी बचैरे गी लोग सोचदे कि प्हाड़िया ऐ प्हाड़ी भाशा बोलदा ते डोगरी बोलना जेह्ड़ी ओह् बड़ी जादा गंदी आदत बनदी कि एह् ते पढ़े लिखे दा गै नी अनपढ़ैं बिच्च गै गनोंदा ओह् ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ अगर डोगरी कोई कुसै सामनै बोलदा ते सारे ओह्दा मज़ाक लैंदे बोलदे कि एह् केह्ड़ी भाशा बोल्ला दा एह् डोगरी इयां प्हाड़ी आह्ला लेक्खा बोल्ला दा ते में इक दिन गेदी ही अपने फ्रैंडस कन्नै उत्थैं डोगरी बोल्ली ते उनें मेरा मज़ाक लैना स्टार्ट करी ओड़ेआ ते अज्ज दे जमाने बिच्च लोग जिनैं आंदी बी ऐ डोगरी ओह् बी नी बोलदे क्योंकि सलोग जेह्ड़ा उंदा ओह् मज़ाक लैंदे ओह् अपनी बाशा नी बोलना चांह्दे सनानां नी चांह्दे कि असेंगी डोगरी आंदी अगर डोगरी अस नी बोलगे ते बोलनी कियां ऐं ते जादा इंगलिश पर ई जादा जोर करदे इंगलिश असैं कैंह् बोलनी ऐं अगर अस डोगरी अगर असैं इत्थैं रैह्ना ते असैं डोगरी ते बोलनी गै पौनी ऐ नी और जेह्ड़ा डोगरी बोलदा उसी बचैरे गी दबाने दी कोशिश करदे ओह्दा सारे ई मज़ाक लैंदे कि एह् डोगरी बोलदा